چائے ہر ایک کو پسند ہے چائے کو ایسا مانا جاتا ہے کہ تھکان دون کرنے کے لئے پی جاتی ہے ایک اس کے لئے ہر شخص چائے پیتا ہے اور اپنی تھکان کو دور کرتا ہے چائے ہر ایک کو پسند ہوتی ہے ہر گھر میں بنتی دودھ پتی شکر جس سے چائے بنتی ہے بہترین ہوتی اگر اس میں الائچی ڈالی جائے تو اور بہترین ہوتی الائچی ڈالنے سے اور ٹیسٹ اچھا آتا اور تھکان دور ہو جاتی لہٰذا اچھی طریقے سے چائے بنائیے پیئے آپ لوگ اپنی تھکان کو دور کریئے